کہانی سننے کا بچپن سے شوق رہا یہی وجہ ہے گھر میں نانی اماں کی کہانیاں سننے کے بعد جب اسکول میں داخل ہوا اور پڑھنے لکھنے کا سلسلہ آگے بڑھا تو کہانی میرے لئے پسندیدہ مضمون کی شکل اختیار کرتا چلا گیا کہانیوں سے لطف اندوز ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی رہی کہ کہانیوں کے ذریعہ دنیا جہان کے موضوعات سے واقفیت حاصل ہوتی اور کہانی پڑھنے کے دوران حیرت انگیز واقعات مجھے محظوظ ہونے کا موقع دیتے دوسرے مضامین کے مقابلے کہانی مجھے اس وجہ سے بھی پسند ہے کیوں کہ اس میں کہانی کا خالق اپنے انداز سے زندگی کے تلخ تجربات و واقعات کو مختلف کرداروں کے ذریعہ کچھ اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ پڑھنے والے کو بوریت کا احساس نہیں ہوتا نئی مناظر نئے کردار اور نئے واقعات ہر ایک کہانی میں پیش کیے جاتے ہیں اس سے قاری کو پڑھتے ہوئے دلچسپی کا احساس ہوتا ہے